و علیکم السلام جی بولیے

اچھا جی بالکل گھمائیں گے کہاں کہاں گھومنا پسند کریں گے یہ گھما دیں گے ضرور تو میرے یہاں تو اچھی اچھی جگہ ہے کھگریا میں تو گری کوسی کالج کے پاس ہے گرین

گرین پارک ہے آپ جس ٹائم بولیے گا چلے جائیں گے پھری ہی رہتے ہیں ہم ٹھیک ہے جہاں آپ جائیے گا روپیہ اکیس سو روپیہ آپ دیجیے گا جی اکیس سو روپیہ ہے ہاں جی راجندر تو چوک بھی ہے وہاں پہ گرین ہوٹل ہے اور مال بھی ہے جہاں آپ چاہے جانا چاہتے ہیں وہاں گھما دیں گے یہاں اچھی اچھی مٹائی بھی ملتی ہے ٹھیک ہے مال چلیے گا ہوٹل جائیے گا ہوٹل چلیے گا اور بھی بہت ساری جگہ ہے گھومنے کا ہاں ہاں مہہ ٹھیک ہے مہندی بھی لگوا دیں گے جہاں جہاں جانا چاہتے ہیں چلیے وہ کوسی کالج کے پاس ملتا ہے وہاں ہوں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کو اچھی اچھی جگہ گھما دیں گے کھگریا بہت اچھی جگہ ہے ٹھیک ہے السلام علیک و علیکم السلام